हमने हमारे बच्चे के लिए एक स्कूल बेग खरीदा था वो अच्छी दुकान से खरीदा था उसके बाद भी वो बेकार निकला उसका कपड़ा खराब निकला हमने वाटर प्रूफ बेग खरीदा था फिर भी उसमें पानी जाता है अन्दर किताबें गीली हो जाती हैं बच्चे की परेशानी आती है चेन जल्दी टूट गयी वाटर बेग रखने की वो जेब भी छोटी लंच रखने का भी अच्छा नहीं है उसमें भी हम बच्चों को परेशानी आती है किताबें भी पूरी नहीं आती आ पाती हैं दुकानदार ने हमको अच्छा बेग नहीं दिया पूरा खराब है कपड़ा भी ख़राब है उसके अंदर का कवर भी खराब और वाटर प्रूफ होने के बावजूद भी उसमें पानी जाता है